مجھے سب سے زیادہ متاثر کن سیارہ زحل لگتا ہے زحل کی خصوصیتوں میں ایک واضح خصوصیت یہ کہ اس کی چڑھائیوں کی زرد رنگ کی چمک ہوتی ہے کیونکہ انتہائی دلکش نظر آتی ہے اس کی چڑھائیوں کے حل کئی حلقے ہیں جن کو کیچڑوں والے حلقے کہا جاتا ہے زحل کی چڑھائیوں کا ایک چکر تقریباً انتیس اعشاریہ پانچ سال میں پورا ہوتا ہے یعنی زحل کو ایک بار آسمانی اسپرنگ میں زرد حلقوں کی تشکیل ہوتی ہے اور ایک بار سیاہ حلقے کی تشکیل ہوتی ہے زحل کے حلقے ایک بڑا شہر شہرتی مظاہر ہیں جو ان کی تصویر بناتے ہیں زحل کے حلقوں کا اصل مواد یخ کی طرح ہے جو برف کی ٹھنڈی کی کشاکش سے بنا ہوتا ہے زحل سیارہ کے ارد گرد تیزی سیارہ ہیں جن کی گرد بندھے ہوئے گھومتے ہیں ان کے مقام میں ہونے والی تبدیلیاں زحل کے اخراجات پر اثر انداز ہوتی ہیں زحل میں سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز مجھے اس کے گرد جو چکر ہوتا ہے وہ ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے